माथ दर्द कए तरहक होइत छै तऽ ओहिमे केहन तरहक माथ दर्द छै से आँकनाइ जरूरी होइत छै अगर बुखारसँ माथा दर्द छै तऽ एकटा बहुत घरेलू उपचार छै आओर घरेलू औषधि छै जे घरेमे बनाके अगर हम ओकरा सेवन करी तऽ ओहिसँ हम ठीक भऽ सकैत छी काढ़ा नामके एकटा औषधि जे होइत छै जकरा बनबयके लेल सिङ्घारके पात लौङ्ग इलायची हल्दीके थकुचिके आओर ताहिके बाद जे छै तुलसी एहन तरहक चीजसभके मिश्रण के तैयआर कऽ के एकटा काढ़ा होइत छै आओर ओकरा जे अगर हम उबालिके ओकरा पीबी तऽ जे भी माथ दर्द छै ओहिसँ निजात भेट जाइत छै आओर ई बहुत सस सरल आओर सहज उपचार छै आ सस्ता उपचार छै अगर अहाँ एकर उपयोग करी तऽ माथके दर्दके अलावा शरीरमे आओरो तरहक जे समस्या होइत छै एहिसँ दूर भऽ सकैए